आमकां जल्माक आमच्या आवय बापायन घातलां आनी ताका लागून तीं जर आयज खोशी आसा जाल्यार हांव खोशी आसां तशेंच जर कोणूय गरीब मनीस आसा वा कोणांक कसले त्रास आसा वा कोणांक मदत जाय दर हांव जर ती मदत करपाक शकलें जाल्यार एक म्हाका खोशी जाता तशेंच जर कोणय वायट मार्गार वता आनी ताका जर हांवें बऱ्या मार्गार वचपाक मार्ग दिले आनी हांवें जाता तितले म्हजे कडेन प्रयत्न केले ती एक गजाल म्हाका खोशी करता म्हाका केन्ना कोणाचें वायट जाल्ललें नाका आनी हांवें केन्ना कोणाचें वायट करुंकूय ना आनी ती एक म्हजे कडेन एक तांक आसा